हमारे यहाँ तीन प्रकार के मौसम पाए जाते हैं ठंडी गर्मी और बरसात सर्दियों के सर्दी में भी सर्दी में नहीं वह क्या होता है बरसात में हमारा यहाँ हमारे यहाँ धान की रोपाई होती है और धान की रोपाई कैसे होती है यह हम जाते हैं ब्लॉक से और बीज भंडार से ही बीज धान का बीज लाते हैं और उसके बाद उसको हम पानी में भिगोते हैं पानी में भिगोकर और इस्ब एक सूती बोरे में हम मतलब अच्छे से भर देते हैं कि जो अच्छे से गर्मी पाएगा तो अंकुरित हो जाए अंकुरित हो जाएगा तो जब वह पौधा अंकुरित हो जाएगा तो उसे हम खेत जुतवा कर आ उसको करे रहते हैं बराबर किए रहते हैं उसमें पानी भरते हैं पानी भर के उसमें छींट देते हैं छींटते हैं उसके बाद दो अंगुल पानी के ऊपर मतलब बीज के ऊपर दो अंगुल पानी रहना चाहिए इसे इसे मतलब ओ जो है बीज डूबा रहे इसलिए वह जैसे वह डूबा रहेगा तो मतलब अच्छे से फैला रहेगा डूबा रहेगा तो जाएगा वह अंकुरित होगा और पौधा बड़ा होगा पौधा बड़ा होगा और चौबीस घंटे हम पानी भरेंगे उसे ध्यान देते रहेंगे और थोड़ा बीज भंडार से थोड़ा उ यूरिया का मात्रा और थोड़ी दवाएँ लेकर उसमें डालेंगे और डालकर यह सोच मतलब चार अंगुल तक उसका हम लोग इंतज़ार करते रहेंगे जब पौधा चार से छः अंगुल का होगा तब उसे हम दूसरे खेतों में बड़े खेतों में जुताई करवा कर और जिंक और यूरिया की मात्रा डी ए पी की मात्रा से हम उसे बराबर करेंगे बराबर क बराबर करने के बाद उसमें लेव लगाएँगे और पानी भरेंगे पानी भ पानी भर के या उसमें रोपाई करेंगे हमारे घर के सारे सदस्य मिलकर उसमें रोपाई करते हैं और जब मतलब पानी का ध्यान देते हैं पानी का ध्यान देते भरते रहते हैं